میں ابھی اپنا پروجیکٹ سبمٹ کرنے جا رہی تھی اکاؤنٹس کا لیکن میں نے دیکھا کہ جو ہے اس میں کچھ اینٹریز غلط ہیں اور جو ہے اس کا فرنٹ پیج بھی بہت زیادہ اس میں نمبر میرا رول نمبر غلط تھا اور نام میں بھی غلطی تھی تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی پھر میں نے اپنی دوست کا لیپ ٹاپ لیا اس میں میں نے اپنا فرنٹ پیج صحیح کرا اس میں رول نمبر صحیح لکھا اپنا نام صحیح سے لکھا اور جو بھی اینٹریز وغیرہ غلط تھیں اس کی اینٹریز صحیح کری اس کو پھر جا کے میں نے سبمٹ کرا مجھے بہت زیادہ دقت آئی تھی اس کو کرنے میں لیکن پھر بھی میں نے اس کو صحیح کر کے اپنی سہیلی کی مدد لے کر صحیح کر کر اس کو سبمٹ کر دیا